जय झूलेलाल मूंखे ढोलक वॼाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे काथे बि मां जीअं भॼन मंडलीअ सां वेंदी आहियां त हुते उहो चवंदियूं आहिनि की तव्हां पंहिंजी प्रेक्टिस कंदा रहो कंदे कंदे तव्हांजे हिकु ॾींहुं अहिड़ो अची वेंदो जो तव्हां पूरो ढोलक वॼाइण सिखी वेंदो मूंखे ढोलक ॿुधण जो बि ॾाढो शौक़ु आहे जीअं जीअं भॼन में ढोलक जी जंहिं जंहिंखें वॼाइण ॾाढो बढ़िया ईंदो आहे न त ॿुधण में बि ओतिरो ई शौक़ु ईंदो आहे त मां इन करे ढोलक वॼाइण जी ॾाढी शौक़ीन आहियां ऐं थोरी थोरी मां प्रेक्टिस कंदी रहंदी आहियां कंदे कंदे थी सघे थो भॻवान चाहियो त मां पूरो सिखी वेंदमि